पहले लोग शादी या पाल्टी होती थी तो आपस में मिल कर साथ में गाते थे नाचते थे बज और साथ में रहते थे अब क्या है कि अब टी वी और कम्पूटर का ज़माना आ गया है ऐसे रेडियो में आपस बाजा लगाते हैं या आपना घर में टी भी देखते हैं आपस में बाहर मिलते जुलते नहीं बाहर आते जाते नहीं है यही यह बदलाव आ गए हैं पहले से अब बहुत सारे बदलाव आ गए कि अब आपस में एकता नहीं रह गई है सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं